हां डांस बिच बड़ा चेंज आ'दा क्यूंकि जेह्ड़े पैह्ले डांस होंदे ओह् बड़े शांत स्वभाव दे होंदे हे मतलब बिल्कुल इ'यां क्लासिकल होंदे हे बिल्कुल शांत स्वभाव दे होंदे हे ट्रडिशनल होंदे हे जेह्ड़े अज्जकल दे डांस होइये ओह मतलब ब्रेक डांस हिप टाइप अश्लीलता अश्लीलता ते नेईं आक्खी सकदे पर तां बी मतलब इ'यां बाडी एक्सपोसेस टाइप धमाकेदार होंदे न बड़ा रौला शौला मतलब बहत शोर शराबा होंदा ज्यादा शो आफ होंदा डांस घट्ट होंदा मतलब डांस घट्ट ही लभदा और पुराना डांस ही बेस्ट होंदा हा क्यूंकि प्योर डांस होंदा हा प्योर सोल कन्नै डांस कीत्ता जंदा हा बिल्कुल शांत स्वभाव ट्रडिशनल क ट्रडिशनली ध्यान च रक्ख रक्खियै मतलब बिल्कुल इज्जत कन्नै इन्ना स्हेई डांस करदे हे बड़े चेंजस आ दे अज्जकल दे डांस और पुराने डांस बिच पैह्ले आह्ले बैस्ट होंदे हे पैह्ले आह्ला साढ़ा कल्चरली अग्गै मतलब मोटीवेट करदे हे और अज्जकल दे तां डांस सिर्फ रील्स और इंस्टाग्राम तक ही रेही दा ऐ मतलब अज्जकल डांस डांस नि पुराने आह्ले डांस जेह्ड़े बैस्ट हे